जय झूलेलाल मोबाइल ऐं टीवीअ जे करे ॿारनि जो अख़ियूं ख़राब थी थियनि ॾिसनि ई ॾिसनि था ऐं पढ़ाईअ में ॾाढो पुठियां था थी वञनि हुननि खे चवणो थो पए टूशन वञ पढ़ अरे खोलो होमवर्क करो होमवर्क करो ॿुधनि ई नथा टीवीअ जे कार्टून कार्टून त हेॾो प्रोग्राम अथनि की न भई उथनि ई नथां हुतां भाई कार्टून खाराइण बि कार्टुन में थो पए खाइनि बि नथा कुझु बि नथा कनि हुननि जी ज़िंदगी ख़राबु ती थी वञे टी वी ऐं मोबाइल मोबाइल त ॾाढो ख़राबु कइनि खणी वेई था रहनि जंहिं तंहिं महिल गैलरी खोलियूं ये करूं वो करूं गाना खोलियूं अॼुकल्ह कुझु बि कार्टून वार्टून कुझु न कुझु हूंदो ई आहे इन में